महाराष्ट्रा ऐं भारत जे ॿियनि शहरनि ऐं कुझु र रीत रवाज़ साॻियां आहिनि त के वरी अलॻि अलॻि आहिनि जीअं त महाराष्ट्रा में मराठी ॿोली ॻाल्हाई वेंदी आहे भारत जे अलॻि अलॻि हिसनि में अलॻि अलॻि ॿोली ॻाल्हाई वेंदी आहे जीअं कलकत्ता में बंगाली ॻाल्हाई वेंदी आहे जीअं त महाराष्ट्रा में वडा पाव मशहूरु आहे तीअं भारत जे अलॻि अलॻि हिसनि में अलॻि अलॻि खाधो मशहूरु आहे उन नमूने भारत जे अलॻि अलॻि हिसनि में अलॻि अलॻि त्यौहार मल्हाया वेंदा आहिनि इआ ॻाल्हि साॻी आहे त सभु हिकजुट थी करे रहंदा आहिनि ऐं सभु मिली करे त्यौहार मल्हाईंदा आहिनि ॿाहिरनि देशनि बि माण्हू पंहिंजा त्यौहार अलॻि अलॻि त्यौहार मल्हाईंदा आहिनि जीअं त नाताल धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि भारत वांगुरु ई ॿाहिरि शहरनि में सभु माण्हू मिली करे सभु त्यौहार मल्हाईंदा आहिनि ऐं हिक ॿे सां मिली जुली करे रहंदा आहिनि